कुझु टाइम पहरियों मां हिकु शादीअ जो ऑडर खयो हुओ जंहिं में मूंखे ॿ सौ माण्हुनि जे लाइ रोटी ठाहिणी हुई हुन रोटीअ में अलॻि अलॻि टाइप जा चीज़ूं हुआ अलॻि अलॻि टाइप जूं वैराइटियूं हुयूं उहे मां मुंहिंजी टीम सां मिली करे ठाहियूं हुयूं उहे रोटी उहे आइटमियूं उतां जी सभिनिनि माण्हुनि खे ॾाढियूं वणियूं हुयूं